जय झूलेलाल असां सभई अलॻि अलॻि मौसमु था ॾिसूं था जीअं गर्मी गर्मी में असांखे सभिनीनि खे हल्का कपिड़ा पाइणु घुरिजनि खपनि छो त गर्मी असांखे सॼो आलो थी करे छ्ॾे गर्मीअ में असांजो हाल बेहाल थी वञे थो असां सां असां पसीना वारा पसीना लॻजी वेंदो आहे त हिन करे असांखे प गर्मीअ में लाईट कपिड़ा ई पाइणु घुरिजे छो त न त असांजो उनमें साहु मुझंदो आहे वॾा वॾा कपिड़ा पाइण खां ऐं हेठि जूता चप्पल बि असांखे सुठो पाइणु घुरिजे छा त ज़मीन जामु कोसी थी वेंदी आहे त असांजा पेर बि सड़ंदा आहिनि ऐं जींअ थधि में थधि में असांखे सभिनीनि खे वॾा वॾा ऐं थोरा थुल्हा कपिड़ा पाइणु घुरिजनि छो त सर्दी असांखे लॻजी वेंदी त असां बीमारु थी वेंदा आहियूं उन करे असां थधि में कम्बलु स्वेटरियूं ऐं जूता वूता असां पाइण खपनि छो त हेठ असांखे पेरनि में बि अगरि थधि लॻजी थी पवे त असां बीमार थी वेंदा आहियूं उन करे असांखे जूतो पाइणु खपे ऐं बरसाति में बि असांखे हेॾो न असांखे बि लाईट कपिड़ा पाइणु घुरिजनि खपनि छा त असां जीअं रेनकोट हुजे ऐं असांखे वॾा वॾा बूट पाइणु घुरिजनि खपनि छो त असांजा पेर आला न थियनि ऐं ग गंदी मिटी न लॻे असांखे इन सभिनीनि चीजनि जो असांखे ख़्यालु रखणु घुरिजे